हेलो सर सर आप राहुल एग्रो शॉप से रहे हैं क्या सर मैंने मैंने अपने गार्डन में धान उगाई थी सर उसमें एक कीट कीड़े की संभावना लग रही है सर पानी दिया था एक महीने पहले

सर गिन की गिन के नहीं दी थी आप के पास कौन आपके पास कौन कौनसी दवाई है जो मैं मुझे चाहिए आप के पास कौन कौनसी दवाई है जो मैं आप मुझे चाहिए अच्छा सर कौन कौनसी दवाई है आपके पास प्राइस बताओ और आपकी शॉप कब तक कब तक खुलती है ठीक है सर मैं कल आ जाऊँगा